हमेशा असां फोटो खीचंदा रहंदा आहियूं त असां घणा ई फोटो खीचींदा आहियूं जंहिंमहिल असां वीह सालें जा हूंदा आहियूं तंहिंमहिल फोटो खीचींदा आहियूं समय समय जे अनुसारु असां फोटो खीचींदा रहंदा आहियूं पोइ जंहिंमहिल असां टीहनि सालनि में ईंदा आहियूं पोइ असां वीह साल वारी फोटो खे ऐं टीह साल वारी फोटो खे असां ॿिन्ही खे कम्पेयर करे ॾिसंदा आहियूं त ॿई हिकु ॿिए सां कीअं था लॻनि त पोइ असां पंहिंजो पाण में इहो कवेश्चन कंदा आहियूं इहो असांजे अंदरि प्रश्न ईंदो आहे त छा एॾा साल पहिरीं मां हीअं लॻंदी हुयसि ऐं हाणे मां हीअं लॻंदी आहियां त समय जे अनुसारु बि असांजो जेको फोटो क्लिकिंग आहे उहो बि बदिलिजंदो वेंदो आहे